पयलीं म्हणल्यार आमी गेम खेळटात त्यो मोबायलाचेर आनी ते आमकां बरें आदार जाता कित्याक केन्नाय तुका स्ट्रेस बी आसल्यार मातशें आमकां स्ट्रेस रिलीज जावपाक हेल्प जाता कित्याक आमी अशे करून गेम खेळटा तेन्ना गेम खेळटा तेन्ना आमकां हारले बी जाल्यार आमकां हारत रावपा हारत रावपा अशे करून हें जाता बरें दिसना अशें करून जिखपा जाय आनी जिखले जाल्यार आमकां कॉन्फिडन्स येता आनी मोटिवेशन येता आनी तशें करून आमी खेळत रावल्यार आमचे स्किल्स बी वाडटात तशें आमकां जायतो आदार जाता कित्याक आमी आत परतून खेळत रावल्यार आमचो स्क्रीन टायम वता आनी परतून स्ट्रेस जाता आनी तशें परतून आमी गेम खेळ्ळे आमचें स्ट्रेस रिलीज जाता आनी ते बऱ्या फायद्या पडटा